हमसभ जे अपना गाँवमे जुटल छियै से हमसभ तऽ नहि जे ग्रूपिंगवलामे देलियै लेकिन ग्रूपिंग नहि चलेलकै बढ़िआँसॅं तऽ हमसभ निकलि गेलियै एगो लोन लै लेलकै ओ नहि जे जमा केलकै तऽ अपन हमरोसभके हटा देलकै हमरा तऽ दू हज़ार टको ओहिमे बुरल यऽ हम तऽ हटि गेलियै हँ एना ग्रूपिंग छै तऽ बढ़िए लेकिन जे चालू करै छै ओकरा लेल तऽ बढ़िए छै हमरासभके सी एमे तहन हेहर छै से देबै नहि करै छै हमसभ तऽ हटि गेलियै एहिमे ग्रूपिंग तऽ छै बढ़िए लेकिन पानिसभ नहि देलक तऽ ठंढासभ नहि देलक तऽ कोकिया उठल सभटा तऽ लोनोसभ हमरासभके दै छै फेर लोन अपन सरियाकऽ जमा नहि करै जाइ छै तऽ नहि दै छै ओतबा लोन तऽ ग्रूपिंग छै ग्रूपिंग हमरासभके तऽ नहि छियै जुटल जुटलियै लेकिन हटि गेलियै नहि चलेलकै बढ़िआँसॅं तऽ हमसभ हटि गेलियै गाँवमे लोनसभ तऽ हमरासभके नहि लेलियै हँ